हलो हा हरिओम हा हा हा हा हा तव्हां खे बॉम्बे घुमिणो आहे न हा हा त हिते न तव्हां खे हिते तव्हां खे सभु सिंधी खाधा वग़ैरह सभु सुठा मिलंदा दाल पकवान चेम्बूर में हुन ॻिटीअ खे ई चवंदा आहिनि खाऊ गली ॼमे जा गुलाब जामुन जामु सुठा हूंदा आहिनि विग वारे जो दाल पकवान सुठो हूंदो आहे वरी हिते हिकु दादर में सिद्धी विनायक मंदिर अथव उनजी मान्यता जामु आहे हुते मंगल ॾींहं जाम रश थींदी आहे ऐं गणेश चौथ ॾींहं गणेश चतुर्थी ॾींहुं वरी झ झूलेलाल जो मंदरु अथव वाशीअ में हिकु ॾाढो वॾो उते चालीहो चालीह ॾींहं चालीह जा रोज़ु राति जो भंडारो ऐं कीर्तन हूंदो आहे ऐं रोज़ु अलॻि अलॻि माण्हुनि खे घुराईंदा आहिनि कीर्तन करण लाइ तमामु सुठो आहे ऐं बॉम्बे में तव्हां गेट वे ऑफ इंडिया घुमी सघो था ऐं कोन टेम्पल ॾिसी सघो था वरी बाबूल लाव जो हिकु तमामु झूनो शंकर भॻवान जो मंदरु आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे ऐं सभु सुवाएं सुविधाऊं अथव बॉम्बे में तव्हां लोकल में वञी करे वी टी ते लही करे उतां कै टैक्सी करे घुमी सघो था पंहिंजी प्राइवेट विह्कल करे घुमी सघो था जीअं तव्हां खे टाइम हुजे वरी हिन पासे बांड्रा साइड लिंकिंग रोड ते जाम शॉपिंग करण जो ॾाढो सुठो आहे बार्गेनिंग थींदी आहे वॾा वॾा शोरूम आहिनि हुते हर क़िस्म जूं शयूं मिलंदियूं आहिनि बांड्रा में हिकु हिकिड़े हंधि छोला पेटिस ऐं पानी पुरी तमामु सुठा मिलंदा आहिनि बिस्लरी वॉटर जी पानी पुरी मिलंदी आहे जामु जामु मॉल्स जामु मॉल्स अथव लोअर परेल में अथव वाशी में अथव वरी कुरला में हिकु जामु वॾो मॉल निकितो अथव फियोनेक्स मार्केट सिटी हा जामु वॾो अथव ऐं उते डिसम्बर में सेल लॻल हूंदी आहे हुनखे ब्लैक फ्राइडे सेल चवंदा आहिनि हुनमें तव्हांखे कंहिं कंहिं कंपनी जूं विडियो कंपनी वग़ैरह जूं जाम रीजनेबल रेट ते सभु शयूं मिलंदियूं लेडिज़ जी चंपलू लेगिंग्स वग़ैरह जेंट्स जो वरी ॿियां बि उनमें स्टोर्स आहिनि मैक्स वग़ैरह जा उहे थोरा कोस्टली आहिनि पर ॾिसणु लाइकु आहे जामु सुठो आहे जामु थिएटर अथव साइन में अथव बॉम्बे में अथव वाशी में अथव ऐं सिंधी पिचर बि कॾहिं कॾहिं लॻंदियूं आहिनि त उन्हनि जो सिंधी ग्रुप में मेसिज अची वेंदो आहे थैंक यू हा ओके जय झूलेलाल